हा केरु पियो ॻाल्हाए हा हा हा हा ॿुधायो हा हा इएं खाधे ते ॾाढा आइटम आहिनि असां वटि जेकि हर हिकु शइ तव्हां खे वणी वेंदी त तव्हां अच्छा उनमें भाउ उन में असां वटि असांजो सभिनि खां मशहूर पनीर बटर मसाला अथव हा हुनजो सुठो सुठो माना वधीक वधीक पनीर हूंदो अथव ऐं खाइण में बि जाम सुठो हूंदो अथव सु हा न न टे चारि माण्हू आराम सां खाई वेंदा उनमें हिक प्लेट में एॾो सुठो एॾो वधीक हूंदो आहे हा

रोटी असां वटि सभु रोटियूं आहिनि तव्हांखे जेकी ज़रूरत आहे ओॾीमहिल ताज़ी ताज़ी तव्हांखे ठाहे मिली वेंदी हा ऐं हिते ॿियो असां मयूर होटल में मलाई कोफ्ता बि जाम हलंदा अथव उहे बि तव्हां कोशिशि करे खाई ॾिसिजो

न न तव्हां खे हिकदमि घरु वेठे फ्री में पहुचाए वेंदव खाधो

न न पेसा न हा त तव्हां खाली तव्हां हा हा हा

हा हा हा वेज आहे वेज हा हा उहो त ईअं असां खटाइण वटाइण ॾींदा आहियूं पापड़ बि ॾींदा आहियूं उनसां गॾु भई जीअं माण्हू खाए त दिलि ख़ुशि थी वञे ॿियो ॿई आहिनि असां वटि तव्हां कीअं बि पेसा ॾेई ॾेई सघंदा आहियो मिठे में असांजे हिते रस मलाई जाम हलंदी अथव रस मलाई गुलाब जमूं ऐं ॿियो हा ठीकु आहे हा कॾहिं खपेव तव्हां खे अधु कलाक में खपेव ठीकु आहे कोशिशि कयां थो अधु कलाक में पहुची वेंदा माण्हू किथे खपेव तव्हांखे हा ॿुधायो

ठीकु आहे ठीकु आहे हले हा हा हिकदमि हा खाई करे ख़ुशि थी वेंदा हिकदमि